ان دنوں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ایپ بہت زیادہ ہیں زیادہ تر لوگ اپنی ضرورت کے مطابق ہر طریقے کا ایپ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ پیسے لینے کے لیے اور دینے کے لیے گوگل پے فون پے جیسے ایپ کا استعمال ہوتا ہے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے لوگ فیس بک انسٹاگرام اسنیپ چیٹ جیسے فوٹو کا یہ فوٹو یوز کرنے کے لیے اسنیپ چیٹ پہ جو ہے استعمال کرتے ہیں اور ان سب میں سب سے زیادہ استعمال جو ہوتا ہے وہ اسٹاگرام جو ہے استعمال ہوتا ہے اسٹاگرام پر لوگ اپنا جو ہے خالی وقت زیادہ تر یوز کرتے ہیں اور اسٹاگرام پہ زیادہ تر لوگ اپنی اف اپنی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں اور ان پر ان سے ان کے مطابق پیسہ کماتے ہیں اسمارٹ فون کے بہت کم فائدے ہیں زیادہ نقصانات ہیں اسمارٹ فون کے زیادہ کم فائدے سے یہ ہیں کہ اس میں جو ہے ایک دوسرے کو دیکھا جا سکتا ہے ملکوں میں جو ہے آدمی ایک دوسرے سے آن لائن بات کر سکتا ہے اور نقصانات یہ ہیں نقصانات زیادہ ہیں کیوں کہ اسمارٹ فون آنے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کو پسند نہیں کرتے اور ایک دوسرے سے کے اور اپنے اپنے فون میں زیادہ لگے رہتے ہیں